आं नायक बाब फोंडेच्यान उलयता हांव मोयो फाल्यां हांव न्ही म्हापशा येवपाचों पूण मातसो सकाळींत येतलो म्हापशां सो म्हाप म्हापशां न्ही म्हाका हय ब्रेकफास्टाकूत येतलो आमी खंय मेळुया आनी कोणा कडेन बरें मेळटलें आमकां ब्रेकफास्ट खंयच्या हॉटेलान बरें मेळटलें हय हय हय हय हय हय आं थंय थंय बरें मेळटा आं अशें म्हणजे खोल्ले वता ते वाटेक आं हां हां ना सकाळचें सकाळचें कालवाचें बी नाका पूण बाजारान ना आनी हाजे कडेन हें आमचें कॉफी कॉरनर बी थंय थंयीय मेळटा दिसता न्ही बरें आं तें वॅज सामकें पियॉर वॅज हय हय हय हय न्ही ब्रेकफास्ट एनिवेज ब्रेकफास्ट हांव वॅजूत करतलों कळ्ळें सो हांव आ हय हय हय हय हय आ मि मिरच्यो बी आसता सकाळचे काडटा तो आ हा हा बरें बरें तमाट भाजी बी करता

आ हा हा बरें बरें बरें आनी न्हय हांव दनपारचोय जेवंक उरूंक शकता सकाळचो हांव सातांक साडे सातांक पावतलों

बरें बरें बरें बरें आनी दनपारचो म्हाका राव समज उल्लो लेट जालो न्ही जाल्या म्हाका जेवपाकूय एक रावचो पडटलो खंयीय तेंय सांगात मातशें हय हय शिवराक शिवराकूच जाय शिवराक म्हाका दिसता वृंदावनान मेळटलें न्ही आं हां हां आ हा हा हा एक हें वृंदावन बरें काय तुळशी कॅफे बरें त म्हणजे आ हा हा हा हा

वृंदावन बरें म्हणटात तुमी म्हणजे तें ओके ओके ओके आ आ बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें नवतारा कशें कितें नवतारा हय हय हय सगळें सेम आसता न्ही तांचें सगळें सेम हय हय हय आ बरें बरें वृंदावन नाजाल्यार तुळशी ओके बरें बरें एक तें थंयसरूत खंय तरी वता हांव एक हें ना जाल्यार तें बरें बरें तर हां मेळुया आं बरें

बरें बरें बरें ओके आं ओके बरें तर बरें बाय बाय चल बाय